जों जोंथ' दा आबाद मावग्रा मानसि जाबाय जों जिब जुनात फिसिनानै आ लायो आरो मोसौ गाय मोसौ हालुवा फिसियो हालेवनायावथ' मोसौ हालुवाजों हालेवनांगौ जायोलाय आरो मोसौ गाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला गायखेर होनायनि थाखाय जों मोसौ गायखौ फिसिनो मोजां मोनो बोसोरसेयाव मासे बोसोरसेयाव मासे फिसा होनायनि थाखाय जों बे जुनादखौ बे जुनातखौ फिसिनायनि थाखाय जोंहा जेबो खहा जाया मानो होनोब्ला जों गोबोर हासारबो मोननाय जायो मैगं थाइगङाव बे हासारखौनो होनानै मोजां आबाद मोनो दा दाव फिसिब्ला जोंहा मासे मानै फिसिब्ला न'खराव माबा उसुबिदा जायोब्ला बे दावखौनो फाननानै जों मोनफा मोननै खामानियाव थेखा सुंनाय जायो दाव अमा फिसिब्लासो जों गासिबो न'खरखौ मोनफा मोननै खामानियाव बाहायनाय जायो दावखौ जोंथ' जाखायो सावरि बादालि आलासि दुमसि सिबिनाय जायो दावआ बिदै होयोब्ला जों दावदैखौ जानाय जायो दावआ जोबोद देहानि थाखाय गोनांथार दावदैबो दाव बिमा मासेया दावदैखौ पन्द्र'थासो होनाय जायो आरो फिसा आजायो फिसा जाखांनानै देरोब्लानो जों बिसोरखौ माफा माफा जानानैनो फोजोबनाय जायो आरो एखनबा समाव जों बेफोरखौ फान्नानैबाबो माबा मोनसे थेखायाव फाननानै जों एसे एनै रां खामायनाय जायो अमा फिसिनायबो जायो आबाद मावग्राफ्रा गासिबो जुनातखौनो फिसिनानै लानांगौ जायो अमा फिसियो जों गुन्दै होनानै फिसियो एखम्बा गुन्दैखौ होनो हायाब्ला जों माइरं मैगं थायगं रुनानैब्लाबो अमाखौ फिसिनाय जायो आरो दाथ' अमानि दामा जोबोद गोबां जाबाय अमा फिसायानो दा सारि हाजारनि जायगायाव थाहैबाय दा अमा सेरसेयाव जों थिनस' थाखायै फियोब्लाबो जों अमा मासेयाव एगार' बार' हाजारसो मोननाय जायो दा अमा फिसायाबो एखमब्ला थैयोब्ला जोङो लस जायो दाथ' बेमार जासावनायनि दिन जादों अमा फिसा मासेयाव अमा फिसाया सयथा सात्ता जायोब्ला अमा फिसानि दामखौ जों एखनबा समाव टिन हाजार एखनबा समाव सारि हाजार मोननाय जायो बेफोरजोंनो जों मोनफा मोननै टेकाखौ गाव गाबागावनि सुबिदा लानानै बेफोरखौ बाहायनाय जायो टेका सुंनाय जायो आर नांगौ बायदियाव जों एफा एनै खामानियाव बाहायनाय जायो अमा फिसिनायनि थाखाय राहाया जोबोद दङ जेब्ला अमाया गुन्दै गैयाब्लाबो जों थास' मैगं थायगं रुनानै होयो फिथाय सामथाय जोगोनाथ खुमब्रा बेफोरखौबो जों जा जानानै आग्लायबा रुनानै होयो बेफोरो गासिबो अमानि आदाराव होफानानै जों अमाखौ फिसिनाय जायो अमा फिसिनायाव माबा मोनसे भिटामिन भिटामिनबो होनाय जायो मोनफा मोननै दा बेफोरखौ जों गासिबो अमा फिसिनाय फ्राव बाहायनाय जायो आरो गुन्दैया साबसिन जायो गुन्दै गैयाब्लाबो जों माखासे आदार जथायनानै होनाय जायो दा बेफोरखौ जों गासिबो जों जोंनि गोसोबायदियै बे आदारखौ होनाय जायो